बचपन में हम लोग थे बाप माता पिता के घर तो बाप माता हम लोग को माता पिता जो हैं तो हमको हिन्दी बोलना वही सिखाए हैं और शिक्षा वही दिया है हम लोग जो माता पिता सिखाए हैं वही सब सीखे हैं नैहर में तोरे माता पिता के घर जो काम है वो करते थे हम लोग माता पिता की आज्ञा से हम लोग चलते थे और क्या होगा नैहर माता पिता जो हमको पढ़ाए लिखाए जो शिक्षा दी वही हम लोग सीखे हैं और शिक्षा के अनुसार हम लोग चल रहे हैं और माता पिता क्या करें